چھٹیوں کا پلان بنانا ہمیشہ ہی ایک رومانچک تجربہ ہوتا ہے اس بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ چئی چنئی کی گرمی سے نکل کر کشمیر کی ٹھنڈک اور حسین وادیوں کی طرف رخ کیا کیا جائے میں نے اپنے قریبی دوست فیضان سے اس بارے میں بات کی میں نے کہا یار اس بار پندرہ جولائی سے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہیں کشمیر چلیں اس نے فوراً حامی بھرد اور بولا بہت اچھا آئیڈیا ہے چنئی کی گرمی سے نکل کر پہاڑوں کی پہاڑوں میں وقت بتانا کمال ہوگا ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ چئی چنئی سے سری نگر تک کی فلائٹ بک کرنی چاہیے فیضان نے کہا کہ ہم صبح کی فلائٹ لیں تاکہ دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمیں گھومنے میں استعمال کر سکیں واپسی کے لیے ہم نے اکیس جولائی کی شام کی فلائٹ کا پلان بنایا بجٹ کا بھی دھیان رکھنا تھا اسی لیے فیضان نے انڈیگو اور وستارا کی فلائٹ چیک کی اور مجھے بھی اچھے آپشنز بتائے ہم نے سوچا کہ اگر کوئی اسٹاپ اوور والی سستی فلائٹ مل جائے تو وہ بھی دیکھ لیں میں نے ہوسٹل اور لوکل ٹرانسپورٹ پر بھی تھوڑی ریسرچ کی اور سب ایکسل ایکسل شیٹ میں ڈال دیا دونوں نے طے کیا کہ پہلے ٹکٹ بک کریں گے اور پھر باقی پلان بنائیں گے کشمیر کی خوبصورتی ڈل جھیل اور سیر اور پہاڑی علاقوں کی ٹھنڈک ہوا کا خیال ہی من کو خوش کر دیتا ہے اسی لیے سفر کا انتظار مشکل ہو رہا ہے یہ چھٹیاں یادگار بننے والی ہیں